जेना बाहर गाँवके आदमीसभ बाहर जाइ छै बाहर परदेश जाइ छै आ बाहर परदेशसँ जे गाँव अबै छै जेना मैथिली बाजल नहि आयल बुझि गेलियै ओसभ हिंदी सीख लेलक बाहर परदेशमे हिंदी इंग्लिश ओ बाजय लागल तऽ ओकरा आरकेँ मैथिली नहि बाजल हेतै बजलखिन ऐसे हूँ ऐसे हूँ तऽ हमसभ ओकरासभकेँ बुझेलहुँ कि हिँ मैथिलीमे बाजू हिंदी नहि बाजू अपना मैथिली शुद्ध भाषा भेलै तऽ मैथिलीमे बजबै तऽ सभ नीक कहत आ हिंदी बजबै इंग्लिश तऽ लोक की कहतै देखियौ दू दिन गेलै बाहर हिंदी इंग्लिश बाजय लगलै तैँ दुआरे हमसभकेँ समझेलहुँ कि मैथिलीमे अपन भाषामे बाजू अपन मिथिला भाषा शुभ शुभ मिथिलामे नीक लगै छै बजयमे सुनैओमे नीक लागै छै तैँ दुआरे सभआदमी जे बाहर परदेश जाइ छी से मैथिली बाजब आ बाहर परदेशमे जे बजै छी से बजै छी लेकिन गाँव आयब तऽ मैथिली बजनाइ सीखब आ सीखू से की इएह दुआरे हमसभ बाल बच्चाकेँ आओर सभ गाँव घरमे आदमी जतेक छै सभकेँ इएह कर कर कह कहय लेल चाहै छी कि मैथिली बाजल करू गाँव आयल अबै छी तऽ ठीक छै आ हमरा जे छै ने हिंदी आ इंग्लिश भाषा ठीक नहि लागैए हम अपन मैथिली भाषा बजै छी आ मैथिलीमे नीक लागैए हमरा कोनो तरहके दिक्कत हएत तऽ हमरा कहू